جی میں نے ابھی چند مہینے پہلے ایک واشنگ مشین خریدا تھا جی میں نے واشنگ مشین پندرہ سے بیس ہزار کے اندر میں کہا تھا اور مجھے پندرہ ہزار تک میں مل گیا جی میں نے وہ واشنگ مشین اپنے گھر کے حالات کی وجہ سے لیا تھا کیوں کہ میرے گھر میں بہت سارے دقتیں پریشانیاں میں نے لیا تو سہی لیکن وہ دو تین مہینے بعد خراب ہو گئی اور اچھے سے چل بھی نہیں رہی اور جس کارن میں نے اسے لیا تھا وہ اس لائق کام نہیں کی اور اب میں اس واشنگ مشین سے بہت پریشان ہوں اور میں ابھی سے بیچنا چاہتا ہوں